बरसातके समयमे जे छै जे पानि आबैके बाद जे छै आदमी तैरैके लिए सिखै छै आओर तैरनाइओ आदमीके जरूरी रहै छै अगर नहि तैरै छै तऽ मानि लिअऽ कहीँ जाए ले छै आओर धार अगर मिलि गेलै नदी मिलि गेलै तऽ ओहि नदीमे जे छै आदमी कोन ढङ्गसे पार हेतै एहि लैके जे छै तैरेके तैरनाइ आदमीके अनिवार्य रहै छै आदमी ट्यूबमे जे हवा दैके ओकरा दै देलक आओर ओकरा जे छै पेटपरमे लैके तब जे छै तैरेके लिए सिखै छै धीरे धीरे आदमी सिखिते सिखिते ट्रेण्ड एहन भए जाइ छै मानि लिअऽ कि ओकरा जे छै कहीँ अगर जरूरी भए गेलै अपन तऽ नदी पार करिके अपन जाइ छै

जे आदमीके कहीँ जाए आबैमे जे दिक्कत भए जाइ छै जे तैरेके लिए जानै छै ओकरालिए तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छै ओ अपन पार करिके अपन जाइ छै काम करिके चलि आबै छै बरसातेके समयमे जे छै जे आदमीकेँ अनुभव होइ छै घुमनाइ फिरनाइ आओर बरसातके बाद तऽ आदमीके पानिसे ओतना नहि होइ छै आजकलके जुगमे तऽ पुल अधिकतर भए गेलै पानिसे तऽ ओतना दर्शनो नहि होइ छै तऽ कभी कभी जे छै पानिके मात्रा अगर बढ़ि जाइ छै आदमीकेँ ओहि समयमे जे उपयोगमे जे छै तैरनाइ जरूरी रहै छै

आओर जब पानि नहि आबै छै तऽ वहाँपर तैरिके कि करतै सभ आदमी अपन घुमै फिरै छै एहि लैके जे छै आदमी अपन आब अनुभव हर चीजके जे सिखनाइ बहुत अनिवार्य रहै छै जे आदमी नहि सिखै छै बादमे पछताबै छै पछताबैके बाद जे छै ओ जीवनमे ई बात ओकरा रहि जाइ छै जे कि हमरा नहि तैरि सकलिए ओहि चीजके हमरा जानकारी नहि मिलि सकलै एहि लैके जे छै आदमीके हर सिखना अनिवार्य छै